भारतीय मीडियाके बारेमे हमर राय यही छै कि जे चीज जादा दिखाना चाहियै ओ देखाबै नहि छै आओर जे चीज पर लोक फोकस नहि करै छै ओ जादा देखाइत सचिन सीमाके बारेमे जाहिसँ पाकिस्तानसँ होइ रहै तऽ ओकरा बारेमे जादे बात होइ रहलै आओर मणिपुरमे जे घटना होइले तऽ दो लड़कीके साथ ओकरा बारे मे अभि बन्द करि देल गेल छै फेर ई मनीष कश्यप जे न्यूजमे जे आबै रहै ओ जेलसँ जे निकलले तऽ ओ सभके न्यूज जादे बना रहल जाइ छै यहाँपे तऽ एक जे चीज जादा जरूरी होइ छै ओ मीडिया बला कम बोलै छै आओर जे चीज जरूरी होइ छै ओकरा नहि बोलै छै एहिले हमरा नहि पसन्द छै इण्डिया टी वी न्यूजके पूरा कम्प्लिटली बोलै छै आओर मुद्दाके बात करै छै यहाँपे बढ़ाबै खातिर कोइ भी कुछ भी